हैलो नमस्ते जी कु'न हां जी हां जी हां जी बोलो हां जी ओह् तुसेंगी इत्थै क्लिनिक आना पौना ऐ ओह् रूट कैनाल होई गेदी ना तुसेंगी ते ओह् दर्द कीड़ा लग्गी गेदा होना ना तां दर्द होआ दी होनी सोजस ते नी होई गेदी हां ओह् तां गै सोजस दी बजह् कन्नै दर्द पैह्ले तुसेंगी इत्थै आना पौना दवाईयां सवाईयां दो दिन खानियां पौनियां तुसेंगी दर्द आह्लियां थोह्डी सोजस घटग फेर गै अस ट्रीटमेंट शुरू करी सकने इ'यां नि इ'यां जकदम ट्रीटमेंट शुरू करगे ते ओह् सोजस बधदी जानी ते दर्द बधदी जानी ऐ तुं'दी उनें तुंदे अग्गें डेटां गे पांदे जानियां इन्नी देर तुहें गी दर्द बधदी गै जानी उत्थे बड़ा टाइम लगदा गौरमेंट हस्पताल तुहें मेरी क्लिनिक गै आना पौना इत्थें सबेरे दस बजे खुलदी ऐ दस तू रातीं नौ बजे तक होंदी ऐ तुस कोल्लै बी आई सकदे ओ पैह्लें तुसेंगी नंबर लखना पौना ऐ इत्थे बाह्र मुड़ा बैठे दा होंदा ऐ ओह्दे कोलां तुस नंबर लखाई लैएओ पैह्लें गै जल्दी जल्दी गै नंबर लखाई लैएयो न थोह्ड़ी जल्दी आई जाह्ग हां तुस शामी छे बजे कन्नै आई जाओ कोई गल्ल नी तुस अग्गें होई आई जाएओ ना इन्ना खास खर्चा नेईं होना कम स कम कि दो तिन ज्हार लग्गी जाना रुट कनाल दवाइयां सवाइयां जैल शैल बी देनी पौनी ना ओह् तुहें लाइयै रक्खनी रातीं सोंदे मौकी कुल्ला करना सबेरे उट्ठियै ब्रश करना रातीं बी सोंदे मौकी ब्रश करियै सोना इ'यां नि सोना क्योंकि कीड़ा लग्गे दा ना दंदें गी सारे दंद खराब बी होई सकदे ते बड़ा मुश्किल होई जाना हां जी केह् आखा दे हां हां ओह् ते पूरा ट्रीटमेंट चलदा न इक साल दा ट्रीटमेंट होंदा ओह्दे बाद फेर टेम्पोरेरी ठीक ऐ जी ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ ठीक ओके ओके